नमस्ते हमारा मोटर बिगड़ गया है बनवाना है उसको कब तक आएँगे अरे पीने की अरे मैडम पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है ना जल्दी आना पैसा वैसा मैडम कितना लागी अए पैसा वैसा मैडम बताए दीन जाए कितना लागी बहुत दिक्कत है पानी पीने के लिए मैडम क्योंकि मैडम एक मोटर से बहुत लोग पानी पियत हिन तो बहुत दिक्कत होइ जात रहा ऐसी ऐसी ठीक है मैडम जैसे कब तक आएँगे जैसे नहीं तो दूसरा बनवा लें बनवाने के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर ना

टाइम निकाल के मैडम आजै आए जावैं चाहे देख लीन जाए बिज़ी हैं तो मैम ठीक है हाँ बिजली ये बिजली का थोड़ा बहुत दिक्कत बाटै ज़्यादा दिक्कत नाय बा हाँ जी हाँ कोई और है मैडम तो भेज दीजिए पैसा हम दे देंगे किसी और को भेज दीजिए मैडम देख लें आके ठीक एकाध घण्टा में आ जाएँगी मैडम

नमस्ते